बिहारमे देखल जाए तऽ डॉकटरके तऽ बहुत मनमानी चलै छै डॉकटरके बहुत अथी हो जाइ छै कि कि मनमानी चलतऽ डॉकटरके बे बिहारमे कहीँ अच्छा नहि छै डॉकटर सब लुटैवला छै ई छै ओ छै डॉकटरके पास जेबहो तऽ पहिले कहतऽ एतेक पइसा दही ई दही ओ दही डॉकटरके देखबहो बिहारमे तऽ एम्बुलेन्स सड़ैत रहै छै लेकिन सेवामे नहि दै छै किएक बिहारमे देखबहो तऽ एम्बुलेन्स अस्पताल सड़ैत रहै छै दवाइ सड़ैत रहै छै लेकिन नहि मिलै छै डॉकटर भिड़ा जेबहो तऽ ई कहतऽ जे ई नहि छै ओ नहि छै ओ नहि छै लेकिन सबचीज रहै छै डॉकटरके महिनामे सैलरी मिलै छै सबचीज मिलै छै किएक नहि करै छै बे बिहारमे डॉकटरके बहुत बदलाव चाही स्वास्थ्य केन्द्र चाही हर पञ्चाइतमे एक एक चाही हमरा गाममे एगो टुटल फुटल रहै रहै ओहिमे जेबहो ने नहि सुइआ देतऽ नहि किछु देतऽ किछु देबे नहि करै छै सुइआ नहि देतऽ तू कहबहो बोखार लगलै किछु दरद करै छै तऽ एक्के गोटी उठैके दै दै छै किएक बो दवाइके माध्यम तनिके सबचीज देतै तब ने ठीक रहतै लोक स्वस्थ रहतै बिहारमे ई चीज करनाइ जरूरी छै डॉकटरे उकटरे सभके अच्छासे सबक सिखेनाइ जरूरी छै किएकि स्वास्थ्य केन्द्रमे कहीँ भी लूटल जाइ छै चलि जेबै ओतऽ ई लागल छै एक्सिडेन्ट होइके छै तुरन्त कहतऽ जे ई नहि करबै ओ नहि करबै ई करऽ ओ करऽ एक्सरे करतऽ ओ करतऽ कहतऽ जाँच करनाइ जरूरी छै ई नहि कहै छै नहि जाँच करै तुरन्त तुरन्त ओकरामे लगि जाइ तब ने मानि भेलै डॉकटरके तो देखबहो जे बौखैत रहै छै ई करै छै ओ करै छै मजबूरीके समझबे नहि करै छै बिहारमे खास कै के आओर कहीँ देखबहो कि ऑपरेशन करैके होइ छै जे कोइ जाइ छै मुम्बइ आँखिके ऑपरेशन करबैले लोक चलि जाइ छै नेपाल किएक बिहारमे बेबस्था नहि होइ सकै छै किएक नहि होतै करतै तब ने बिहारमे बेबस्था करनाइ जरूरी छै नहि करतै तऽ अएसेहि होतै बिहार सबदिन पिछड़ल रहतै बिहारमे स्वास्थ्य केन्द्र खास कै के कमसे कम अथी होइके चाही आब कोना होतै हमेसभ तऽ एकजर आवाज उठेबै तभिए ने होतै अएसेहिए ने होतै बेगूसरायमे या कहीँ दरभङ्गा चलि जाउ मधुबनी चलि जाउ डॉकटर एकोगो अच्छा नहि छै सब बाहरसे डॉकटर आबै छै नहि तऽ सब कहतऽ जे ई करि देबै ओ करि देबै डॉकटरके पास जेबहो तऽ कहतऽ अभी हम फुरसतिमे नहि छिए कि सरकारी अस्पतालमे जेबहो ऑपरेशन करबै तऽ ओ कहतऽ क्लीनिकपर आबैले क्लीनिकपर ओकर पइसा बनै छै वहाँ स्वास्थ्य कार्ड तऽ होइ नहि छै के बेबस्था छै बिहारमे लोग मरि जेतै ठीक छै क्लीनिकपर या कहीँ किएक स्वास्थ्य केन्द्रमे बहुत बदलाव होइके चाही जकरा पास पएसा छै वएह जकरा पास पइसा नहि छै नहि बचतै स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकारके एकदम सब पञ्चाइतमे एक एक मेडिकल दैके चाही जाहिमेकि सब अथी होइके चाही होम डिलिवरी जे भी होइ छै डिलिवरी उलिवरी हर चीज होइके चाही स्वास्थ्यमे मेडिकल ओडिकल सरकारी इएहसब सुइआ उइआ ऑक्सीजनके बेबस्था रहैके चाही ऑक्सीजन खास करिके मिलबे नहि करै छै कहीँ बेगूसरायमे बिहारेमे नहि कहीँ मिलै छै किएकि होबे नहि करै छै जल्दी बिहारमे जेबहो तऽ झगड़ा उगड़ा बहुत हो जाइ छै नहि तऽ मेडिकल आओर बहुत अथी हो जाइ छै